अस तौले तौले जेह्की तौली चीज होंदी अस केह् बना अस तां तौले साग बी बनाई सकने सरे'आं साग गै चुनियै आदा तां झट्ट तड़कै सुट्टेआ ते भुन्नु ना तेल पाना बिंद हारा लून ते मरचां ते भुज्जी गेआ साग ते बनी गेआ म साग भुन्नेआ ते बनी जंदा फटाफट इ'यां ते साढे ग्रांऽ च छाह बी होंदी उसी बी भुन्नना ते द'ऊं थोमें दियां चुलियां पानियां ते द'ऊं सैलियां मर्चां ते कड़ी बी बनी जंदी ओह्दी कढ़ी बी तौली बनी जंदी बा कढ़िया हा तौला साग बनी जंदा साग फटोफट्ट चुनना ते आह्नुना फ्ही साग जिसलै बनदा तां साग ते टोडा बनाया ते फटाफट रुट्टी त्यार होई जंदी उसदे आस्तै असें बड़े मर्च मसाले नेईं लोड़दे होंदे झट्ट बनदा कढ़ियै च थोह्डा कड़ी बी तौली बनी जंदी बा केईं ग्रांऽ च कदें कदें नेईं बी होंदी ऐ छाह तनाला नेईं होंदा बा कढ़ी गै बनानी फ्ही असें कढ़िया हा बगैरा साग बनी जंदा दाली शालीं जिसलै तुस चाढ़ो फ्ही अग्ग बाल्लो फ्ही उ'नें चाढ़ो ते फ्ही पतीलियै जां कुन्नियां गलदै टाइम लगदा इस चक्करै च साग भुन्नने आं ते टोडा बनाया ते फटोफट्ट न्हारी कराउड़ी कुसै गी आपूं बी खाद्धी ते लोकें बी खलाउनी ओत्त किन्ना टाइम लगदा बगैर मसालै कन्नै ताजा बी होंदा ते सेह्त बी खरी रौंह्दी नरौगा रौंह्दा आदमी शैल साग खाद्धा होऐ तां चटनियां बी बनी जंदियां चटनियां बी बड़ा थोमें दियां टाह्लियां आंह्दियां द'ऊं चार ते पूतना ते बस ओह्दे ने बी खाउ दा बंदा रुट्टी चटनियै ने बी सागै ने बी ओत्त इन्ना टाइम थोह्ड़ा लगदा कि केह् बनाचै ते केह् नेईं अवा दाली शालीं बनाने टाइम लगदा फ्ही दालीं तुस लेऔगे तां खुंबै होने राजमां पेदे उत्थुआं बी इक इक चुनना फ्ही ओह् कड्ढना ओत्त बी मुलख टाइम लगदा ते घट्ट टाइम लाने गल्ला साग गै होंदा कन्नै सोआद बी बक्खरा होंदा सागै च बी ओह् सारे ओह् तत्व होंदे जेह्के असें लोड़दे होंदे एह्दे आस्तै सेहत बी खरी ते तौला बी बनी जंदा ते फटोफट बनाया ते खाद्धा अपनै इत्त गल्लै साग ही खरा रौंह्दा मेरा स्हाबै ने आ'ऊं ते साग ही बनां में बनाना होऐ तां लोक ते किश बी बनाउड़दे फ्ही होर मैंह्गियां चीजां बी बनी जंदियां इ'यां अवा खासकर साग ही साग लगदा शैल बी होंदा सरे'आं साग चुनने गी इन्ना टाइम लगदा पंज मैंट्ट जां किसा दा बी बनाउड़ो तुस बोआलुड़ो किसा दा बी साग तां फटोफट्ट ही होई जंदी सागै ने ते झट्ट बंदा साग तड़कै सुट्टना अग्गै टोडा बनाने पिच्छै साग चुल्ली मुंढ बनदा रौंह्दा साग असें तां इ'यै पंसद होंदा मुश्कल साढ़े लोके मुल्ख पंसद होंदा साग इस चक्करै च साग ही बनाना भाई जैल्लु बी बनाना ते तौला ते इ'यां ध्रोई ते तुस किश बी बनाई सकने अवा नेईं होऐ टाइम बाकी चीजां बनांदे जरूर घड़ी लग्गी जंदी ते साग फटोफट्ट बनदा झट्ट तड़कै पाया ते साग बनेआ नी ऐ के सागै दा बड़ा